कौन हाँ बोलिए हाँ हाँ सब मिलता है कॉफी तो एकदम एक नंबर टेस्ट वाला बनता है आप पीजिए एक बेर फिर कहिएगा की कॉफी है कॉफी का पैसा लगेगा बीस रुपया एक गिलास हाँ बोलिए ना हाँ आप दो तीन आदमी दस आदमी जितना आदमी के साथ आइए आइए कॉफी मिलेगा नाश्ता मिलेगा बिस्कुट अगर हम जो मेरे लिस्ट में सामान है कुछ मिलेगा भी कारीगर लोग की छुट्टी पर है तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आइए देखिए अभी बैकरी वाला बिस्किट लोग कभी ना ये आता है बादाम वाला जीरा वाला ये सब बिस्कुट रहेगा हाँ बढ़िया बिस्कुट रहता है एक पीस पाँच रुपया का एक पीस जो पाँच में मिलता है वो सब भी बिस्कुट बढ़िया बढ़िया दस पन्द्रह किस्म का आइए देखिए हाँ आइए बैठिए नाश्ता कीजिए फिर चल और क्या हाँ हाँ है बगल में है एक बड़ा रेस्टोरेंट हाँ ठीक है कब आएँगे आप हाँ रिसीब कर लेंगे किधर कहाँ पर आइएगा तब बताइएगा तब न हाँ तो ठीक है वहाँ आइएगा तो हमको कॉल कीजिएगा तो हम आकर रिसीव करके हम अपने होटल ये अपने कॉफी शॉप पर ले आएँगे कोई दिक्कत नहीं होगा आप आइए होटल बगल में है उसमें रूम ले लीजिए तीनों आदमी आराम से रहिए फिर कॉफी मेरा पीजिए बिस्कुट उस्कुट खाइए देखिये टेस्ट कैसा लगता है आपको हाँ

हाँ भाई ब अच्छा बनता है आप पहले एक बार आइए देखिए ट्राई कीजिए चेक कीजिए कैसा है आप तो आपको खुद पता चल जाएगा टेस्ट ठीक है ठीक ठीक